हॅलो हॅलो आं कशी आसा गे

हय हांव हाजी हय ताजी मम्मी आगे म्हाका तुका विचरोपाच कोचींग क्लासिसा बद्दल विचरोपाक जाय आसलें आमचो बाबू त्या आकाश आनी बायजूस आसा पळय ते एका भितरल्या खंयच्या तरी तो कोचींग क्लासिसांग वचूंक सोदता म्हणल्यार तांचो बाबा एक लाक बी ती हे फी न्हय मागीर अशें आतां म्हारगाई वाडल्या सो त्रास न्हय ते मागीर भरपाक बी ताजी फी फी कितली तर गे ताजी शी बाबा इतलो गे इतली कोणांग गे बाये फी ती लाक लाक खंयसून म्हणून हाडटली गे आमी लाक लाक जावं नाका गे पयलीच एक घोवूच वयता कामांग दोग जाणांय ना घरान कामांग वचपाक एकट्या कडेन म्हणून जावं नाका इतलें ना तशें आसात म्हणल्यार घरान एक एकदां तांकां कळना तें ट्युशनांग कळटा न्हय तांकां मात्शें शे एग्जांपलां दिता पेपर बी सॅट करपाक दिता न्हय म्हणल्यार हें आन्स एग्जांपल म्हणून तें आमचे कडेन एक एकदां जायना न्हय तांकां सांगपाक सोजमोवपाक बी मागीर बरें पडटा थंय हय इतलीं पयशे भरता म्हणल्या शिकोकूच जाय बरें ताणेन आमचो बाबू फाटींत लागला सारको आपल्या आकाशान वचपाकूच जाय म्हणून हय आं बरें पू सांग म्हाका तूं खंय घालतली बी जाल्यार ताका मागीर हांवूय माश्शें पळयता मिस्टराक सांगता

आं बरें